माबोरै होननांगौ न'आव दाउखौथ' फिसिखायो बेमार जाबाथ' आरो जाखाया गारहरनांखागौ लोमजासोयोसो दाउ बेमार जाबा ओंखायनो जाया आरो बेमार जाबा अमाबाबो जिबाबो जाया आरो जाखाया बेमारिखौ मोजांबासो जायो मोजां नङाबा जाखाया बेमारखौबाथाय जाखाखाया जाखाथारा दाउ अमाखौलाय फिसियो फिसिदों मोजाङै मोजां दङ दायो जेबो जाथ'वाखै जोंहा बारा गैया मानैल'सो फिसा मासे ओमफ्राय देखुरा मासे उफाय गैयाना जोंहा इमान माबाबो होनो हाया आदार होनो हायाना बेखायनो मासे बा मानै बिदि लायो आरो देराखै दाबो फिसा फिसासो आरो अमा खाग्रायालाय गोजानसो खाखायो खाथियावलाय मानो खानो खिया मोनामो ना गोजानाव साइड खालायनानैसो खाखायो गोजान जायगायाव खाखानांगौ नङाबाथाय बे बिरात मोनामो ना खि हासुदैया दाउआथ' आरो खाथियावबाबो दोनो गोजानावबो लुबालाय गोजानाव जाबाय दाउ गग्रायालाय नोंनि गोसो बबे जायगायाव मोजां मोनो बेयाव लुना दोननांगोन इमानबो दाउ लाखाया जोंहा दाउ गग्राखौलाय गोजानाव लुयो ना नों नोङो न' खाथियाव लुयो बे नोंनि खोथा नोंनि गोसो जेराव सुबिदा मोनदों बेवहाय बानायनांगोन मुलि होनायखौथ' आं मिथिया जेबो मुलि होनायखौनो आं दाउनि मुलिखौनो मिथिया आङो मा होननानै मा हामगोन आं मिथिया बेखौ खिथुनियालाय आरो दाउ अमानियालाय बे फिलौनि होयो आरो फिलौ उदै गेन्द्रादा जाबा माने देरख'नो हायिआव बिजि थुनायखौ आदाराव देनानै लगायना होयो आरो माने फिलौआ गयो होननानै बुङो आरो आंथ' मिथिया दाउनि मुलिखौबो मिथिया आङो मा होनानै मा हामो मिथिया आं माथो होयो माथो हामानो माब्लाबा माब्लाबा दाउनि मुलिखौ सोरबा जायो सोरबा जाया बेफोरबायदि आरो बाराद्राय थैनायखौ जाया बे बेमारफोर जाहांनायफोरखौ जायो आरो बांबरफोर होनानै इसे इसे रानलायनानै बेखौनो जायो आरो जानायफोरखौ आरो जाथारैखौथ' बहा जानो जाया दाउ अमा बेमारालाय जायो समाव जाबाय थाया जायो आरो हामफिनो दाखालि बावैसो जादोंमोनना दा हामजोबफिनबाय आरो दाखालि गोजांनाय बोथोरावहाय थान्दा दिनाव जायो बियो दाउआ आरो नै गरमद्रायबाबो जायो समायाव जायो समायाव जाया आरो बेफोरबायदि आवगायनि गोसो बेयो बेमार जानायखौ जानो गोसोबा जा नोंनि गोसो जानो गोसो गैयाबा फबना दोन बेफोरबायदि आरो आंथ' जाखाया दाउ बेमारावबाबो जाखाया जोंहा न'आवबो जाया दाउ बेमार माबाबाथाय